औ आं खिन्थानो हागोन सानसे समाव जेब्ला आं उन्दैमोन बे समाव आं मोनसे हाबायाव थांदोंमोन बे समाव आं जेब्ला ओंखाम जाखाङो ओंखाम जाखांनानै हिनजाव गोदान थाग्रा बा हौवा गोदान थाग्रायाव थांनानै जिराय हैयो जिराय हैनानै जेब्ला आं दान हैनोसै बा जोथोब हैनोसै बे समाव बाबाया बा आंनि बिफाया बिफाया आंनो फैसा हरबाय बाबु नों बे दानखौ हैदो होननानै आंबो दाने हैनोसै हैनो

दानखौ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननो हैनो थांबाय बे समाव हैबाय खाथिसिम सहैबाय सहैनानै जिनाखि आंनि आफाया आंनो फैसाखौ हरदों बे फैसाखौ आं हिनजाव गोदाननो जासिहैदों जासिहैनानै हिनजाव गोदाना नाजावाबो मायाबो दाने आं होनबाय मानो नाजावासै होननानै होनब्लाबो नाजावा दाने मानसिफोरखौ नुबाय आङो मोनसे फैसा नाजावग्रा मोनसे माबा बुस्थु दंखायो बेयावसो हैयो ए होननानै बे फैसाखौ बै जेरावनाखि मानसिफ्रा हैदों बे जायगायाव हैनानै फैबाय आं फैनाय समाव नुबोबाय मानसिफ्रा आं हिनजाव गोदाननो फैसा जासिनायखौ मिनिला बायगासिनोसो दं अब्ला सान बे दिनखालिसो सानबाय आं ए फैसाखौ नाजावो होमब्लाबो आखायाव नाजावा ने होनना